हैलो एह् प्रकाशु डाक्टर होर बोल्ला दे नमस्ते डाक्टर जी एह् मैं यरो थोह्ड़ा बमार ऐं ते मैं पुच्छना हा थोह्ड़ा किश दिंदे मिकी सलाह् बचार यरो भई पता नी केह् होएया इयां दोरे पौंदे रातीं कोई जिसम कम्म नी करदा हत्थ पैर फुल्ली जंदे लाड़ी परेशान होई जंदी काला रंग ओह् फेरुड़दी पता नी केह् होएया केह् पता हून कमजोरी बी होई दी भाई बुड़ापै बा हून केह् पता केह् ऐ भैं पैग पुग भाई इयां थोह्ड़ा मास्सा मास्सा इयां घुट्ट लग्गी जंदा कुतै ऐतबार तगर हां कोई ज्यादा नी भई इयां बोतलु डे लंगाऊ ओड़ेदे इयां कोई त्रीऐ रोज नेईं नईं डाक्टर जी चलो केह् करना हून मैं ते सनाओ भाई जा कोई बारह्ला करी दा किश दौरे होंदे रातीं हत्थ पैर कम्म नी करदे दमाग कम्म नी करदा अच्छा अच्छा ते मैं मैं कोई दवाई शवाई सनाई लैंदे तै इत्थें टी मंगवाई जाकते दी हट्टी इत्थें उन्न खोह्ली दी ऐ दवाई दी ते मंहा उत्थोआं लेई लैंदे कोई दवाई शवाई बा फ्ही हून सनाओ तुस ते नेईं नईं नेईं नेईं डाक्टर कोई इयां बाह्रो बाह्र नी होगा इलाज कोई बाल बच्चे आह्ला बंदा यरो अप्रेशन कुत्थें इत्थें भैं किश समझ औंदी मिकी बी इ'यै नेही गल्ल किश कट्टनै पौने दस पंदरा दिन अस्पताल चलो भाई धूफ करगे भाई पारलियै देवियै मत ठीक होई जाचै भाई कराई लैगे बाह्रला भाई ओह् ऐ स्वरणु स्वरणु ऐ इक ओह् पढ़ीन ते नुहाड़े हां मतलब उत्थी ऐ उप्परै दा चुमपले भद्रे दा ग्रैंह् तां भाई केह् पता गलांदे बड़े लोक नुहाड़ा ओह् फिरंगिए दा जागत था जेह्का प्रकाशु ते नुहाड़ा केतूए दा जागत के ओह् दर्शनु ओह् ठीक होई गे अहें हां

नेईं नेईं तां मेरिये माए तां मैं बाह्रला त ख बंदा मरी जाना मैं ओह् हो जुलम होई गेआ जुलम बड़ा जुलम होई गेआ तां फ्ही खरी तां फ्ही कल लागे थुआढ़े कुत्थै एह् थुआढ़ी दुकान एह् अच्छा अच्छा खरी तां खरी कल्ल लागे च खरी खरी तां कल लागे फ्ही चक्कर होए मेरिये माए लत्तां पीड़ां खरी खरी